हँ हमही दे आबै छियै कहियौ ने बाजू

तीन हजार रुपआ लगतै

हँ सब चीज नजदीके छै स्टेशनो नजदीके छै गाड़ी घोड़ा सब अहाँके उपलब्ध होयतै नहि कोनो तरहके दिक्कत नहि होयतै अहाँ आबू तऽ सही

हँ

ओ एक्के टा कए आदमी रहबै अहाँ सब हँ ओ हँ लाइटो छै सामनेमे इसकुलोछै अहाँ आबू ने हँ रुपआ तऽ एडभान्से लागत तीन हजार अहाँ सब कए आदमी से रहबै आच्छा पाँच आदमी कएटा बच्चा छै ओ तीन टा बच्चा ठिके छै आओर गाड़ियो घोड़ा यऽ

अइबै ने काल्हि कए बजे एबै शामके की सुबहके दश बजेमे ठीक छै